یہاں پر لوگ جو کہ فصلیں جو اگاتے ہیں وہ زیادہ تر لوگ یہاں پر امرود کا درخت لگا لیتے ہیں لیچی کا درخت لگا لیتے ہیں امرود جو ہے وہ کہیں بھی لگا دیتے ہیں یہاں کی ایسی زمین ہے کہ امرود کہیں بھی لگائیے بس تھوڑی سی اس میں آپ محنت کریے چاروں بغل کیاری لگا کر کے روز پانی ڈالیے جیسے آپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں اس طریقے سے اس کا تھوڑا سا بس دھیان دینا بچوں میں اگر سو ہے تو اس میں پانچ پرسنٹ آپ دھیان دے دیجیے وہ امرود آپ کو بہترین امرود نکلیں گے جو آپ میٹھے میٹھے پھل کھائیں گے اپنے درخت میں سے اور جب کھائیں گے تو مزہ آئے گا اور جب یہاں پہ اسی طرح کے مویشی جانور جب پالتے ہیں تو گائے پال لیتے ہیں بکری پال لیتے ہیں اور اسی بھینس پال لیتے ہیں لوگوں کو دودھ کھانے کا شوق ہوتا ہے تو بھینس پال لیے اور کیا بولتے ہیں بکری پال لیتے ہیں بکرا پال لیتے ہیں اس کو گوشت کھانے میں بڑا اچھا اچھا لگتا ہے اور مزہ آتا ہے کھانے میں ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہم کھا رہے ہیں تو کوئی بہترین غذا کھا رہے ہیں